राजस्थान में सामान से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है व्यंजन के तौर पर पर हमारे परिवार में एक यहाँ का एक बहुत सा रिवाज है जिसमें कि वो चीज हम बनाते है जिसमें एक हम यहाँ की एक सब्जी होती है जिससे दामण की सब्जी कहते है दामण की सब्जी बहुत अच्छी होती है उसी से हमें व्यंजन हमारे परिवार में बनाते है इसको बनाने में हम ढक से बहुत अच्छे से बनाते है और उसको बहुत अच्छे से खाते हैं यहाँ के लोग हमारे परिवार में उसे बहुत अच्छे से बनाते है उसको बनाने का तरीका यहाँ के शुरुआत से हमारे टाइम से होता आ रहा है जिसको बनाने में हमारा हमारा परिवार बहुत दक्ष है और उसको बहुत अच्छे से बनाता है और वो सब्जी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और हम स्टार्टिंग से खाते उसे साथ दामण की सब्जी